मेरे राज्य में मेरे बिहार में पर्व आता है सबसे बड़ा तो उसमें हम सब खरना मनाते हैं गोहुम धोते हैं खरना मनाते हैं खीर बनाते हैं बाल बच्चा के लिए पबनी करते हैं उसके बाद हम सब पर्व बहुत भारी से मनाते हैं बाल बच्चा के तैयार करते हैं तब जाते हैं खजूर मिठाई ठेकुआ ये सब बनाते हैं इसके बाद ही घाट पे जाते हैं साफ़ सफ़ाई होता है डाला दौरा सब तैयार करते हैं फल फूल मंगाते हैं उसके बाद हम स जाते हैं उसके बाद हम सब बहुत भारी से अच्छा से हम सबेरे तैयार होते हैं उसके बाद सब चीज़ करके के जाते हैं पर्व आता है तो उसमें हम सब फटाका इ सब सब चीज़ मंगाते हैं उसके बाद करते हैं जो होली आता है उसमें पुआ बनाते हैं अबीर रंग खेलते हैं उसके बाद रक्षाबंधन आता है तो हम सब राखी एक दूसरे के बांधते हैं भाई बहन को रिश्ता होता है राखी मनाते हैं मिठाई अथि करते हैं तब उसके बाद होता है अथि होली के बाद ही होता तो ठकुआ खजूर इ सब बनाके सब चीज़ करते हैं फिर उसके बाद डोरा खुलता है तो उसमें ठकुआ बनता है खीर बनता है सब करते हैं उसके बाद ए अथि करते हैं कौन सा पर्व होता है सो पबनी इ सब में अथि करते हैं उसके बाद सब चीज़ कहके उसके बाद अथि करते हैं क्या करते हैं